ہمارا پیارا ملک ہندوستان مختلف رنگے برنگے تہواروں اور ثقافتوں کے لیے پوری دنیا میں بہت مشہور ہے اور اسی طرح زبانوں اور آرٹس کے لیے بہت مشہور ہے یہاں کے آرٹس کے اسلوب اور طریقے بہت الگ الگ ہے آرٹس کے اسلوب میں فنون کے طریقوں میں ہمارا ملک ہندوستان ایک الگ شان رکھتا ہے یہاں کا رقص اور یہاں کے نغمے اور یہاں کی فلمیں اور یہاں کے ادب اور یہاں کی شاعری پوری دنیا میں جانی اور مانی جاتی ہے اسی لیے لوگ آرٹس سیکھ آٹس کو سیکھنے اور اس کو جاننے کے لیے پوری دنیا سے ہمارے ملک ہندوستان کا سفر کرتے ہیں اور یہاں آ کر وہ اس اسلوب اور ان طریقوں کو سیکھتے ہیں جو آرٹس کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنی زندگیوں میں کامیاب ہوتے ہیں